साढ़े इलाके च बड़े गै बड़े गै फेमस स्कूल न जि'यां अमर शिक्षा निकेतन होइया देविका इंटरनैशनल दिल्ली पब्लिक होइया आर एम होइया और बी बड़े गोरमैंट स्कूल न इत्थै ते साढ़े बच्चे जेह्ड़े इन प्राइवेट स्कूलें च पढ़दे न ते इंदियां स्पै इं'दै जेह्ड़े बड़े सुविधा न इत्थे लोक बच्चें गी शैल बर्दियां पाइयै लो बच्चे आंदे शैल टीचर पढ़ांदे ते प्ले ग्राउंड न बच्चें दे स्विमिंग पूल बने दे होंदे बड्डे बड्डे स्कूलें च बच्चे शैल ज सारियां चंगियां गल्लां सिक्खदे सुनदे ते बुझदे ते बच्चें गी शैल पढ़ांदे ते पैह्ले जमाने च केह् होंदा हा पैह्ले जमाने च लोक बच्चे नंगे पैरें ते तख्तियां लेदियां ते गोरमैंट स्कूलें च जन्दे हे पढ़ने गी ना गै उत्थै शैल टीचर होंदे हे अध्यापक होंदे हे पढ़ाने गी ना ही कुछ ना ही उ'ने कोई सुख सुविधा होंदियां हियां ते बच्चे आले भोले बच्चे जेह्ड़े पैह्ले जमाने दे जन्दे हे स्कूलें गी पढ़ने ते पढ़ी पुढ़ियै ते आई जन्दे हे आ ते बच्चे आई जन्दे हे ते अज्जकल केह् ऐ अज्जकल अज्जकल प्राइवेट स्कूलें गी छोड़ो अज्जकल ते गोरमैंट स्कूलें च बी मोदी जी नै इन्ना अरेंजमैंट करी ओड़ेदा दिक्खो हां गोरमैंट स्कूलें च बी बच्चे शैल बर्दियां मिला दियां कताबां मिला दियां शैल सब कुछ मिले मिला दा बच्चें गी अना मिड डे मील प्रोग्राम उ'नेगी रक्खे दा रुट्टियां खलांदे उ'नेगी शैल पढ़ांदे अज्ज अज्ज दे जमाने च गोरमैंट स्कूलें दा स्कूल च बी बड़ा बदलाव होई गेदा पैह्ले जमाने च केह् करदियां हि'यां जनानियां जेह्ड़ियां अध्यापकां होंदियां हियां जन्दियां हियां बौह्ंदियां हियां अपने ते के ओ पैह्ले जमाने किम्ब शिम्ब बनाने बनूने खानियां खाने ते मौज मस्ती करनी ते आई जाना अज्ज दे जमाने च दिक्खो हां लो पूरियां पूरे टैमे दियां जा दियां बच्चें गी पढ़ा दियां ते आ अज्जकल ते पूरा गै बदलाव आई चुके दा ऐ हां ते अज्जकल बच्चे अज्जकल अज्जकल दे माता पिता चाहन्दे अज्जकल गरीब बी कोई माता पिता होग नि भाएं जियां मर्जी दा होग गरीब होग ध्याड़ी लांदा होग ओह् बि अज्ज दे जमाने च आखदा कि मेरा बच्चा जेह्ड़ा ओह् शैल पढ़ै शैल पढ़ै सारा कुछ ऐ भाएं मां प मां प्यो पढ़े लिखे दे होन नि होन पर ओह् जिल्लै स्कूलै च आंदे दिखदे मेरे बच्चे गी ग्रहकार्य मिले दा नेईं मिले दा कक्षा कार्य उ'नै कीत्ते दा नि कीत्ते दा इक इक मां जेह्ड़ी ऐ इक इक मां पा बच्चें दी कापियें गी चैक शैल करियै दिखदी सुनदी अज्ज दा जमाना पैह्ले जमाने कोला बदली चुके दा अज्ज अज्ज दा अज्ज दे जमाने च हर हर मां प्यो आखदा मेरा बच्चा जेह्ड़ा नब्बे प्रतिशत प्रतिशत नंबर लावै ते अग्गै गै पुज्जै ते शैल पढ़ै पैह्ले जमाने च कोई जेह्ड़ा पढ़दा हा ओह् अपनी मेह्नत कन्नै पढ़ी जंदा हा जेह्ड़ा नेईं पढ़दा हा ओह् अपनी मेह्नत कन्नै नेईं मेह्नत करदा हा ते नेईं मेह्नत करदा ते मां प्यो जेह्ड़े ओह् प्रोत्साहित नि ओह् बच्चे गी करदे कि हां वे तुस अज्ज दा जमाना बड़ा बदली चुके दा ऐ अज्ज हर इंसान आखदा मैं शैल गै पढ़ां ते शैल गै नंबर लावां अज्जकल दे मां प्यो बी बड़े ओह् होई गेदे बच्चें गी शैल बर्दियां पोआइयै ते सारे सब साफ सुथरा करियै ते बच्चें गी स्कूलें भेजदे अज्जकल ते गोरमैंट स्कूल च बी न जेह्ड़ी ऐ प्रि नर्सरियां क्लासां शुरू होई चुकी दियां न उत्थै उत्थै निक्के निक्के हारे बच्चे जन्दे उं'दियां उं'दे अध्यापक उ'नै बक्खरे लाए दे ते सब सुविधा मोदी जी नै बनाई ओड़ियां बनाई ओड़ी दियां अज्ज शिक्षा शिक्षा जेह्ड़ा शिक्षा गी महत्तव बड़ा मिला दा ऐ इस करियै अस चाह्न्ने आं कि साढ़े हिन्दोस्तान दे बच्चे शैल पढ़न शैल सब सुख सुविधां उ'नेगी होन शैल बड़ी बधी चढ़ियै अग्गै पुज्जन ते हुन हिन्दोस्तान च गरीबी जिल्लै हर बच्चा शैल पढ़ी जाग शैल नौकरियां करग शैल कमाग ते उ'नेंगी उ'नेंगी कोई बी गरीबी नेईं रौह्नी ते ना ही ओह् कोई गरीब होने इस करियै साढ़े हिन्दोस्तान च न शिक्षा गी लेइयै शैल म्हत्तव मिलै ते हर हिन्दोस्तान दा हर हर इंसान हर व्यक्ति जेह्ड़ा पढ़ी लिखियै शैल न ओह् ओह्दे गरीबी उस गरीबी उस्सी प गरीबी दा उसी परछामां बी नेईं होवै इस करियै शैल स्कूल होन ते शैल ओह् बधन पढ़न बच्चे शैल अज्जकल केह् अज्जकल हर स्कूल भाएं तुस गोरमैंट स्कूलें च चली जाओ ते भाएं तुस कुतै बी चली जाओ इक अध्यापक पढ़ाने आह्ला होना चाहिदा ते इक बच्चा पढ़ने आह्ला होने चाहिदा जिल्लै बच्चा बी पढ़ने आह्ला होग ते अध्यापक बी पढ़ाने आह्ला होग ते ओह् भाएं कोई बी स्कूले च पढ़ै बच्चा जेह्ड़ा उन बच्चे नै उ'न्ने अग्गै पुज्जना गै पुज्जना आखदे नि अहैं ताड़ी इक हत्थै कन्नै नि एह् ते द'ऊं हत्थें कन्नै गै बजदी ऐ जिल्लै बच्चा बी पढ़ने आह्ला होऐ ते अध्यापक बी पढ़ाने आह्ला होऐ तांइयों ओह् मुकाम उप्पर पुज्जी सकदा ऐ इस करियै हर बच्चे गी पढ़ा लिखा होना इस युग च बड़ा जरुरी ऐ पै पैह्ला जमाना खत्म होइया हुन अज्ज दा जमाना ऐ पैह्ले जमाने च इक इक सूट च बच्चे गी रखदे हे ते बच्चा उऐ पाइयै चली जंदा हा अज्ज नि अज्ज इक सूट पाए दा ते बच्चा आखदा नेईं एह् सूट मैं पैह्ले पाई चुके दा हुन मि दूआ गै लेई देओ भाई एह् दुआ कि'यां लेई देओ जेल्लै दूआ लैने आस्तै ओह्दे आस्तै पैसा बी होने चाहिदा पैसा कि'यां आना जिल्लै बच्चा पढ़ा लिखे दा होग ते ओह् कमाग ते ओह्दे कोल पैसे औङन पैसे आंगन ते सुख सुविधा बनग ना इस करियै बच्चे गी पढ़ाना बड़ा जरुरी ऐ बच्चे गी पढ़ने आस्तै चंगे स्कूल होना उ'नें चंगे स्कूलें च सुख सुविधा होना बड़ा गै जरुरी ऐ अज्ज दा जमाना अज्ज दा जमाना जेह्ड़ा ऐ ओ इक मशीनी जमाना ऐ इस करियै

की बच्चें गी बच्चें दे तरफ ध्यान रक्खन उ'नेगी बठान पढ़ान ते चंगे स्कूलें च पान जुत्थै एह् सुख सुविधा होवै भावें कोई बी स्कूल होवै बच्चें गी पढ़ना अज्ज दे जमाने च बड़ा गै जरुरी ऐ पढ़े लिखे दे बिना कुछ बी हासल नेईं होई सकदा इस करियै अच्छे स्कूलें दा होना ते टीचर अच्छे अध्यापकें दा होना बड़ा गै अज्ज दे जमाने च अज्ज दे जमाने च बड़ा गै जरुरी ऐ ते अस चाहने आं कि बच्चे शैल शैल स्कूलें च पढ़न जुत्थै सारियां सुक सुविधां होन अज्जकल ते गोरमैंट स्कूलें च बी बड़ी सुख सुविधा आई गेदियां बच्चा गै बच्चे बच्चा बी पढ़ने आह्ला होना चाहिदा ते अध्यापक वि उसी पढ़ाने आह्ला होना चाहिदा बड्डे स्कूलें च पढ़ाइयै कोई ओह् नि ऐ कि बच्चा बड्डें स्कूलें च गै जाइयै पढ़ै बच्चा गै पढ़ने आह्ला होने चाहिदा भावें ओह् सरकारी स्कूलें च पढ़ा पढ़ै भावें ओह् प्राइवेट स्कूलें च पढ़ै भाएं अज्जकल सरकारी स्कूलें च बी शैल पढ़ा दे ते अध्यापकें गी चाहिदा बच्चें गी बी शैल पढ़ाए ते बच्चें बी चाहिदा शैल पढ़न ते उं'दे माता पिता गी बी चाहिदा कि बच्चें दे बच्चें दे स्वास्थ्य दे प्रति बच्चें दे पढ़ाई दे प्रति पूरा गै ध्यान रक्खन ते उ'नेगी शैल शैल करियै ते उं'दा पालन पोशण करन